चारि जुलाई उणिवीह सौ सतरि पंज जुलाई उणिवीह सौ नवे पंद्राहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह सोरहं मार्च उणिवीह सौ पंजासी सतावीह नवंबर उणिवीह सौ चोरासी